खोनादों ना अ दा जोंहा समबो बोथोर ओइ मंगलबार बाराय बे गोथार बाराय सानखौ लानानै जोङो इसोरनि मुङाव आरज गाबनाय बे गोथार हाबाफारि ओइ गेजेर बागसा जिल्लायाव ओ थांनांगौ दङ दा बेवहाय थांनो थाखै ओ आङो रिकुइस्थ खालाम हरदोङो जे ओ मथा मथि दिनै दिनै बुधबार जाबाय फैगौ मंगलबारहालागै फैगौ मंगलबारहालागै बे गेजेर बागसा जिल्लानि बे जलागाव बाथौ मन्दिराव ओ आरज गाबनाय बेयाव गोथार हाबाफारि दङ बेवहाय बेवहाय थांनो नांगोन दा बिनि थाखै आं लोगो लाहरदों दा बेवहाय थांनो हागोन ना उम दे थांनो हायोबाथाय ओ ओइदिनखालि एसे सांग्रां जादो फुङावनो थांनो नांगोन मानोना खालामनाय बाथौ आरज खालामनाय बेवहाय फुंबिलि समखौ लानानै इसोरजों आरज खालामनाय बे हाबाफारि फैनानै दा बेखायनो बे फैगौ मंगलबार गोथार सान बेवहाय ओ जाहाथे थि समखौ लानानै फुंनि समावनो जोङो जाहाथे साखाफा फाखा जानानै ओंखारो आरो जोङो गोथार बाहाय प्रेस जानानैसो थांनांगोन जोंनि बे बाथौ धर्मनि जा गाननाय जोमनाय जा जोङो दा थिखानाय द्रेसफोर दङ बेफोर द्रेसखोनो जोङो गाननानै थांनो नांगोन बाथौ सिबियारि बे मोनसे जोंनि परिसय सिनायथि हो दा बिनि थाखै जा जाहाथे जोङो धर्म जाजग हिसाबै जे आरज गाबनो थांनायाव ओ जाहाथे जोङो इउनिपर्म बायदि जायो हो दा दे गोजोननाय बावहरबाय दा अ